अगर में पूरी दुनिया दी अगर सैर करनी होऐ तां में सारें कोला पैह्लें नेपाल देश जाना चाह्न्नां नेपाल देश च नेपाल दी राजधानी काठमाण्डु ऐ ते उत्थै इक साढ़ा इक बड़ा तीर्थ स्थान ऐ पशुपति नाथ मंदर ऐ उत्थै नेपाल च बड़ी अच्छी जग्ह ऐ बडे़ बडे़ अच्छे अच्छे पहाड़ न अच्छे अच्छे लोक न उत्थै रौह्ने आह्ले और लोक इन्ने हैल्पफुल ऐ कि बड़ी मदद करदे गोरखे लोक ऐ अच्छा मतलब उंदा वातावरण बी अच्छा ऐ उं'दे उं'दे बडे़ अच्छे अच्छे अच्छे टैंपल न उत्थै काठमाण्डु उंदी राजधानी बिच काठमाण्डु इन्नी अच्छी जगह् ऐ कि उत्थै मतलब हर इक मार्किट जेह्ड़ी ऐ अलग अलग ऐ ते चाइना मार्किट ऐ नेपाल मार्किट ऐ बाकी साढ़े जेह्ड़े पूरी दुनिया दे लोक जेह्के उत्थै इक तीर्थ स्थान आस्तै जंदे पशु पती नाथ मदंर पशुपति नाथ ऐ उत्थै अगर बोलदे कि पैह्लें जमाने च कि उत्थै अगर बदां अगर उस मंदर दे कन्नै इक थोह्ड़ी झील ऐ उस झील च अगर अगर पांव रखदा हा बंदा ते ओह्दे अद्धे जेह्डे पाप जानी नष्ट होई जंदे ते इक बड़ी अच्छी अच्छी जगह् ऐ तीर्थ स्थान नेपाल च अगर उत्थै सैर करनी होऐ तां सारें कोला अच्छी जगह् ऐ में अगर सैर करनी होऐ तां नेपाल दी ते और अच्छी जगह् ऐ काठमाण्डु ऐ बाकी पुखरा ऐ उं'दा ऐ अच्छे अच्छे टैंपल न उं'दे प्हाड़ न बडे़ अच्छे अच्छे खूबसूरती ऐ उद्धर दिक्खने आह्ली खूबसूरती ऐ मौसम इतना अच्छा ऐ नेपाल दा ते बहुत बधिया ऐ नेपाल और बाकी उत्थै दे रैह्न सैह्न लोकें दा बड़ा अच्छा वातावरण बड़ा अच्छा ऐ प्यार मुहब्बत बड़ी ऐ लोकें च और अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान बी हैन अच्छे अच्छे लोक बी हैन अच्छे अच्छे मतलब हर डिस्ट्रिक उं'दे बारां चौदां डिस्ट्रिक न शायद और उ'नें डिस्ट्रिकें च हर हर डिस्ट्रिक च प्हाड़ च लोक रौंह्दे बडे़ मेल मलाप कन्नै रौंह्दे और बाकी हां बाकी हो बी बड़ियां जगह्ं न उत्थै नेपाल च दिक्खने आहलियां और